जोंनि ओनसोलाव मोजां सावथुन से अक्ट'बरनिफाय लाबोगोन जेरैहाय बेयावहाय जांख्रिथायनि थैसाम ख्रांख्राय नैबेफोर बायदि सिनेमाखौ लाबोगोन नाथाय आङो बेयावहाय मोननै सावथुनखौ नायहैनो थाखाय खननै थांनाय जागोन जेरैहाय मोनसे सावथुनाव खनसे आरो गुबुन मोनसे सावथुनाव खनसे नाथाय बेयावहाय आङो नखरनि सोद्रोमा आरो लोगोफोरजों थांनो थाखाय थियारि जागोन मानोना बेयावहाय नखरनि सुबुंजों थांफाबाय नखरनि सुबुंजों थांफानाय थिकेट आरि दानबाय थिकेट दानखांनायनि उनाव जोङो हाबबाय दा नायनायावहाय जोङो लोगोफोरजों नायनाय जागोन मानोना नखरनि सोद्रोमाफोरजों नायफाब्ला बेयावहाय माखासे मोजां गाज्रि मोजां गाज्रिफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेनिखायनो जोङो नैबे मोजां गाज्रि नुनायावहाय जोंहा गावजों गाव एसे उसुबिदा जालायना थायो लोगोजों लोगो नायलायब्ला जोंहा उसुबिदानि गोनांथि गैया जों मोखांजों मोखां नायलायनानै मिनिनानै थानो हायो नाथाय जुदि नखरनि सोद्रोमाफोरजों नायोब्ला जोंहा बेयावहाय गावजों गाव मोखां दिन्थिलायनो हालायै बादि जायो बेनिखायनो थांनायाव नखरनि सोद्रोमाजों थांगोन नायनायाव नाथाय एसे सेर फाखायनानैहाय लोगोफोरजों नायफानाया मोजां माने गुबुन मोजां फिल्मबा जेबो नङा दकुमेनतारि फिल्म एबा मोनसे हारियारि फिल्म बा जोङो ज' ज' नखरनिजों नायनाया मोजां नाथाय माखासे रमानटिक ना रमानटिक फिल्म थायोब्ला जोंहा बेखौ नखरनि सोद्रोमाजों नायफानो एसे उसुबिदा जायो बेनिखायनो जोङो माने नखरनि फेमिलिजों ज' थांनानैहाय फैनायावहाय ज' फैगोन नाथाय नायनायावहाय एसे आलादा आलादा थानानैहाय गावबा गाव लोगोफोरजों नायलायगोन होननानैहाय आं नैबे बादिजों मोजां मोनो